جب ہمارے دیش میں انگریزوں کا قبضہ ہوا انگریز جو یہاں آکے رہنے لگے بسنے لگے تو اس کا اثر اترپردیش کے لوگوں پر کافی ہوا پہلے کھانا زمین میں بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھایا جاتا تھا لیکن بڑے بڑے جو لوگ تھے اترپردیش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ انگریزوں کو دیکھ کر انہی کے طور طریقے سیکھنے لگے وہ کیسے کھاتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں ان کے کھانے کا طریقہ کیا ہے کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہیں کھانا کیسا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں کپڑے پہننے کا طریقہ یہ بہت زیادہ یہ تہذیب بیرونی ملکوں سے سیکھی لوگوں نے یہاں پر اور یہاں پر عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ جیسے ان کے بولنے کا طریقہ پہلے لوگ کیسے بولتے تھے پہلے زیادہ تر لوگ اردو بولتے تھے ہندی بھی زیادہ نہیں بولتے تھے صرف اردو ہی بولی جاتی تھی انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر ان لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا جس سے کہ انگریزی لوگ زیادہ بولنے لگے اپنی تہذیب کو بھولنے لگے اور ان کے اندر یہ تبدیلیاں آنے لگیں جیسے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ کھانے کا طریقہ اور کپڑے جو کپڑے پہلے وہ لوگ پہنتے تھے وہ کپڑے اب اترپردیش کے لوگ پہننے لگے ان کی عورتیں ان کے بچے ان کے ہسبینڈ سارے ہی لوگ وہی چیزوں کا استعمال بھی کرنے لگے اور ویسے ہی چیزیں پہننے بھی لگے اسی کی وجہ سے ہماری تہذیب میں اتنی متأثر ہوئی ہے کہ لوگ اپنی چیز کو بھول چکے ہیں اور ان لوگوں کی چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا ہے